सफल बिजनेस स सबसे अच्छा वह है जो सब्ज़ी है हर मौसम में हर तरह की सब्ज़ी लगाया जाता है वह सब्ज़ी का अभी मौसम है भिन्डी बरबट्टी साग ऐसी सब्ज़ी है जो अपना खेत में उगाकर और बाज़ार में बेचा जाता है या मंडी में पहुँचाया जाता है सब्ज़ी का बिजनेस से अच्छा हमें कोई बिजनेस नहीं लगता है जैसे अपने खेत में उगाया जितना भी अपना है या ठेके पर भी लेकर लोग उपजाते हैं अपने खेत में हर रंग के सब्ज़ी जैसे पालक हुआ लाल साग हुआ कद्दू हुआ ये सब करेला परवल मेरी जगह पर मेरे गाँव में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो सब्ज़ी की ही खेती करते हैं हर मौसम में हर सब्ज़ी लगाते हैं मिर्ची टमाटर ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसी सब्ज़ी लगाया जाता है और उसे तोड़कर मंडी में भी पहुँचाया जाता है और ख़ुद से लेकर बाज़ार में भी हाट में बेचा जाता है ऐसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है और बहुत अच्छी बिजनेस है अपना कोई कहीं जाने का ना बाज़ार जाने का झंझट ना कुछ करने का आ बस अपना खेत में उगाइए और आराम से तोड़िए और मंडी पहुँचाइए या हाट में लेकर जाइए अपना घर पर रहिए अच्छी से बिजनेस कीजिए बस यहीं बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं करती भी हूँ मेरे गाँव के लोग भी करते हैं ऐसे बिजनेस और काफी सारी बचत भी होती है मेहनत लगना लगता है मेहनत तो करना ही पड़ता है पर मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है इस बिजनेस बहुत ही अच्छा है यह हर जगह सब्ज़ी की ही माँग होती है और यह माँग यही खेती से ही पूरा किया जाता है सब्ज़ी के बिजनेस से अच्छा हमे कोई बिजनेस नहीं लगता